اسكولوں کو اسكولوں كے اندر جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور ان میں سے جو سب سے بڑا رول ہے وہ كھیل كا ہے جو جیسے فٹ بال ہو گئی كركٹ ہو گئی اور بیڈمینٹن ہو گیا بہت سارے چیزیں ہیں كبڈی ہو گئی ریسلنگ ہو گئی اور جو بہت سارے جو كھیل ہیں اس میں ہاكی ہو گیا جو اسكولوں میں غیر نصابی سرگرمیوں كو ہمیں كمزور كرتا ہے بچوں كی تعلیم كو جو کو جو كمزور كرتا ہے ان كا دھیان جو ہے كھیلوں كی طرف تعلیم سے ہٹ كر كھیل كی طرف چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے كہ بچے آج كل پڑھنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں حالاںكہ پیچھے ہٹنے كے سے كوئی جواب ہی نہیں بنتا ہے كیوںكہ ہمارے بڑے پڑھے ہم بھی پڑھے پڑھیں گے اور پڑھنے سے انسان آگے بڑھتا ہے یہ جو شعر ہے پڑھیں گے لگھیں گے بنیں گے نواب اور كھیلیں گے كودیں گے بنیں گے خراب یہ ہے شعر آج بھی ان لوگوں كے لیے ہے جو تعلیم كو فروخت نہیں كرتے بلكہ غیر تعلیم كو فروخت كرتے ہیں جو تعلیم نہیں ہے آج كا ہمارا جو ہندوستان كا جو پولییٹشن ہے وہ اكثر جو ہے تعلیم یافتہ نہیں ہیں اسی بنا پر وہ تعلیم كو فروخت بھی نہیں كرتا ہے اور اسی اور اس كھیل كے جب اسكولوں كے اندر جب كسی كھیل كو فروخت دیا جاتا ہے تو اس میں انعامات بھی ہوتے ہیں ان كے جو نمائش بھی ہوتی ہے اور بچے جو بچے كھیل كے اندر كمزور ہوتے ہیں وہ تعلیم سے ہٹ كر ان بچوں كو دیكھتے ہیں جن بچوں كو انعامات ملتے ہیں اسی انعامات كی ان كو لالچ میں آ كر وہ تعلیم كو چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے كہ اب تلک جو ہے تعلیم آگے نہیں ہے اور اكثر اكثر یہ جو ہندوستان كے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں یہی اس كی پہلی وجہ ہے